जी त्योहारों की बात की जाए तो हमारे भारत देश में सबसे बड़ा त्योहार दिवाली और होली आता है इस दिवाली के समय हमारे घर में बहुत सी मिठाइयाँ बनती हैं अलग अलग शहरों में अलग अलग मिठाई बनती है जोधपुर में हमारे यहाँ पे खींचिए पापड़ गुड़ की चक्कियां और अधिक अधिक मात्रा में अलग अलग अलग सामग्री हमारे यहाँ पे तैयार की जाती है जिससे हमारे लोग त्योहारों में घर में आते हैं आते हैं तो हम उनको हम उसके पैर दबा के हम पैसे प्राप्त करते हैं और उनको बदले में हम नास्ता करवाते हैं जैसे गुड की चक्की का नास्य खींच्यां पापड़ यहाँ के फेमस है खींच्यां पापड़ हम सुबह बड़ते हैं और शाम को खाते हैं और त्योहारों पर कौन कौन सी चीज़ें पकाते हैं और पकाते हैं तो क्यों पकाते हैं यह भी आपको बताए जाएंगे और यहाँ पर पकाते हैं पकाते हैं